हां मां घर में पिजा ठाहिण सिखियमि बर्गर ठाहिण सिखियमि ऐं सूजीअ जो केक बि ठाहिण सिखियमि मुंहिंजे घर वारनि उहे सभु ॾाढे सुठे नमूने हुन शयुनि जो मज़ो वरितो उन्हनि खे उहे सभु शयूं ॾाढियूं सुठियूं लॻियूं ऐं मूंखे बि ठाहिण में ॾाढो आनंदु आहियो